یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے ہم سب اردو بولنے اردو زبان سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہے کہ ہم کو اس زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت رکھنی ہی چاہیے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ زبان کب کہاں اور کس طرح پیدا ہوئی اس زبان نے صدیوں سالوں کے اس سفر کو کیسے طے کیا کن کن مراحل سے گزری یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور ترقی کرتے ہوئے آج بام عروج پر کیسے جلوہ افروز ہوئی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اچانک سے پیدا نہیں ہو گئی بلکہ ہندوستان کے مختلف دور کی مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے ہندوستان میں مختلف عرصہ میں مختلف زبانوں نے قدم جمایا کبھی سنسکرت نے تو کبھی فارسی نے اپنا سکہ جمایا لیکن ان تمام زبانوں کی موجودگی میں ایک کمی سی تھی کہ کوئی سنسکرت جانتا تھا تو وہ فارسی نہیں جانتا تھا جو فارسی جانتا تھا تو وہ سنسکرت نہیں جانتا تھا دیگر زبانیں بھی رائج تھیں جیسے ہندی عربی ترکی وغیرہ جب یہ تمام زبانیں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوئیں تو ان کے امتزاج اور ان کے آپس کے میل ملاپ سے آہستہ آہستہ ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے الگ الگ موقع پر الگ الگ نام دیا گیا جو کبھی ہندی تو کبھی ہندوستانی تو کبھی ریختہ کے نام سے یاد کی گئی اور اب وہ پورے عالم میں اردو کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے اس وقت اردو پڑوسی ملک پاکستان کی آفیشیل زبان ہونے کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں دوسری سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے ریختہ فاؤنڈیشن کے قیام کے بعد اردو زبان نے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی اپنا سکّہ جمع لیا ہے ریختہ نے انٹرنیٹ کی دنیا کے باشندوں تک اردو کو بہترین انداز میں پہنچا کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا مشہور شاعر داغ دہلوی نے بجا فرمایا تھا اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے